جی وعلیکم السّلام جی جی احسن بھائی بول رہا ہوں

جی جی جی جی جی جی جی میں ویلڈر ہوں جی جی جی

جی جی بالکل ہے میرے پاس جی جی ہم دس لوگ کرا سکتے ہیں پرووائڈ دس پندرہ لوگ جی جی جی جی جی جی جی ہاں ہاں جی جی جی جی ہے ہے

جی میرا میرا ایڈریس شمشاد مارکیٹ علی گڑھ

جی جی جی جی میں کر دیتا ہوں آپ کو آپ کو میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں جی آپ کتنے اور کتنے کتنے بندے چاہیے تھے آپ کو دس یا پندرہ ہاں ہاں میں کروا دوں گا کل جی دِلا دوں گا آپ کو جی جی جی جی جی جی جی جی جی بھائی ٹھیک ہے آ جائیے جی بھائی یہی نمبر ہے آپ کل آنے سے پہلے کال کر لیجیے گا جی جی جی بھائی ٹھیک اوکے چلیے

جی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مل کے بات کرلیں گے اوکے اوکے اوکے جی جی بھائی ٹھیک شُکریہ اللہ جی جی اللہ حافظ